हमर इलाकामे अखन जमीनके जे छै मुद्दा ओ बहुत ही आम बात होइ छै अभी सर्बेके चर्चा चलि रहल छै ककरो जमीनके रसीद तऽ ककरो नाम पर केओ कत्तौ केओ कागज मिलै छै ककरो नहि मिलै छै इएह सब मुद्दा अभी आम बात छै आओर सर्बेमे लऽ कऽ बहुत परेशानी सबके भऽ रहल छै ब्लॉकमे जाय छै वहाँ पर जे छै नहि मिलै छै जमीनके रसीद नहि कागज ने केबाला बहुत परेशानी भए रहल छै ओहि पर चर्चा होइ छै कर्मचारीके पास जाइ छै तऽ कर्मचारियो आगाँ डेट करैत रहै छै तऽ इएह सब जे छै ने आम आदमी गाम समाजमे बहुत परेशानी छै सबसऽ पूछै छै की केना हेतै केना कागज निकालल जेतै केना की करल जेतै गए अभी दस आदमी अपन अपन परेशानी बतबै छै जे देखियौ हमरो रसीद नहि अछि तऽ हमर कबाला नहि भेटैया तऽ हमर खतियान नहि भेटैया तऽ हमर जे छै कुमहर अछि नहि अछि केबालामे अछि कि खतियानमे अछि पूर्वजके छै जमीन ककरो कागज छै ककरो नहि छै इएह सब लए कऽ अभी बहुत परेशानीमे पूरा समाजमे चर्चा होइ रहल छै कभी तऽ कत्तौ चोरियो भए जाइया ओहो सब बीचमे भए जाइया चर्चा जे कत्तौ ओकर घरमे चोरी भए गेलै ई लए गेलै सब समान लए गेलै आइके युगमे एक एक समान बहुत मुश्किल सऽ परेशानी सऽ लोक जुटबैया महङ्गाइके युगमे सब चीज जोड़ितए हुए एक समान एक समान कए कऽ जुटाबैया तऽ आब एतने नहि होना चाही तऽ इएह अछि ताहियो पर सऽ जमीन बाप दादाके सम्पत्ति होइ छै ओहो सम्पत्ति पर जे छै सर्बे कए देल गेल अछि तऽ कागज सब नहि मिलैया तऽ मुखिया समिती उमहर ब्लॉकमे कर्मचारी भेल सीओ भेल सब सऽ जा जा कए आग्रह करै छी जे हमर कागज निकलबा दिअ तऽ देखियौ सबके सहयोग रहैया आर की कहब इएह सब मुद्दामे अखन फँसल छी हमरा सब